हां जी में कठुए दी रैह्न आह्ली ऐं ते में हाईकिंग उप्पर गेई ही पिछले साल बाला सुंदरी हाईकिंग उत्थें गेई ही में ते उत्थें जाना पैदल पैह्लें ते उत्थें पैदल जंदे हे पर हून उत्थें गड्डियां बी जंदियां ते पर जेह्ड़ा प्हाड़ ऐ ओह् ते आपूं चढ़ना पौंदा उत्थें ते गड्डी निं जंदी प्हाड़े ते पौड़ियां न ओह् चढ़ने पौंदियां न ते बड्डे बड्डे प्हाड़ न उत्थें इन्नी शैल उत्थें दिक्खने आह्ला इन्ना शैल नजारा कि दिखदा रैह् कोई इन्नी साफ सफाई रस्ते च बी ते उप्पर जाइयै माता दे भवन उप्पर बी उत्थें बड़ी सफाई ऐ उत्थें एह् पेड़ पौधे बड़े न अच्छे अच्छे छोटे बड्डे सारे दिक्खने गी लभदे दूर दूर तक्कर बड्डे बड्डे उच्चे उच्चे प्हाड़ न दिखदे रवो इ'नेंगी बड़े शैल बड़ा सुंदर ओह् ऐ दिक्खने आह्ला ऐ हर इक चीज फिर उद्धर असी पुज्जे जिसलै माता दे भवन ते उत्थें साफ सफाई इन्नी शैल बड़ा शांत म्हौल लग्गेआ असेंगी उत्थें इन्नी शांति होर इन्नी माता दे आलै दोआलै सारै साफ सफाई उप्पर उच्चा मन्दर बने दा एड्डा बड्डा मन्दर बना दा गौरमैंट ने उत्थें इन्नी सारी सुविधा देई दित्ती दी ऐ रैह्ने आस्तै उत्थें रैह्ने दा प्रबंध रात कट्टै जेह्ड़ा बंदा ओह्दे बास्तै बिस्तरे सारा कुछ कमरे बनाए दे रुट्टी दा प्रबंध उत्थें सारा कुछ कीते दा उ'नें रुट्टी खाओ आने जाने आह्ले जात्तरी जेह्ड़े सारे रुट्टी खंदे फिर उत्थें पुजारी बी होंदे मन्दर च बैठे दे पुजारियें बड़ी साफ सफाई होंदी कीती दी माता इक बड़े उच्चे प्हाड़ दे उप्पर ऐ ते आलै दोआलै थल्लै बड़ी बड़ी डूंह्गी खाई ऐ दिक्खना पौंदा ओह् हाईकिंग ओह् बड़ी सोह्नी जगह् ऐ दिक्खने आह्ली जगह् ऐ ओह् दिक्खियै उसी इयां बड़ा मन खुश होंदा ऐ इन्नी शैल जगह् ऐ उत्थें मेले बी लगदे न जिसलै नवरात्रे साढ़ा ओह् इक दिन दा ट्रिप हा असें उत्थें बड़ी मस्ती कीती इन्ना मजा आया असेंगी उत्थै इक दिन गे असीं उत्थें इक दिन बास्तै साढ़े दोस्त बी गेदे हे मेरे चा पंज छे जने अस गेदे हे ते असें बड़ा मजा कीता उत्थें जाइयै ते इन्नी शैल जगह् ओह् दिक्खनी के दिखदे गै रेहिये इस जगह् गी